हाँ जी बोलिए हाँ नमस्कार हाँ जी थाना

अरे दो बात क्यों कर रहे हो पहले तो बोल रहे हो कि मोबाइल अभी स्टेशन पर गिरा था फिर कह रहे हो दो तीन दिन पहले गिरा दो बात में से एक बात बोलो ना सही सही बताओ कब लिखाइ थी आपने एफ आई आर दर्ज कारवाई है आपने किसको कराई बाबू लाल जी को अभी चेक कर रहे हैं वो और ई एम आई नम्बर ई एम आई नम्बर लेकर आओ डिब्बा लेकर आओ आप ऐसे नहीं होगा ई एम आई नम्बर वो उस दिन लेकर नहीं आए थे ऐसे ही आ गए थे ऐसे थोड़ी ना मिलता है फोन ई एम आई नम्बर लेकर आओ डिब्बा लेकर आओ उस में हम ई एम आई नम्बर से पता करेंगे छानबीन करेंगे कहाँ पर है

और फोन कहाँ पर जहाँ पर गिरा था लास्ट में कॉलिंग वहीं पर करी थी क्या अरे समझदार आदमी हो यार ऐसे फोन लेकर थोड़ी ना ऐसे कोई छोड़ देता है कहीं पर भी हाथ से गिर गया था किसी ने छीन लिया था जेब में से कैसे गिर गया यार ऐसे थोड़ी ना गिरता है कभी फोन हाँ तो एफ आई आर नम्बर बताओ मुझे एफ आई आर नम्बर क्या है पता करते हैं अभी जाँच कराएंगे अभी थोड़ी देर में पाँच सौ तीन अभी जाँच अधिकारी को पूछते हैं कौन सा है अभी मिलते ही बता देंगे आपको अब यू तो ना फोन लेकर तुम कहीं भी छोड़ देते हो फोन देखो हमारे पास अभी आज दो फोन आए तुम्हारा कौन सा है कलर कौन सा है तुम्हारा फोन का कौन सी कम्पनी का है

ई एम आई नम्बर ध्यान नहीं है ध्यान नहीं है तो कैसे मिलेगा क्या पता तुम्हारा है कि नहीं है फिर नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर हमारे पास दो फोन आए हुए हैं इसमें से देख लो जाँच कर लो आकर देख लो अपना अब क्या मतलब क्या थाने से गाड़ी भेजे क्या तुम्हारे पास जो मतलब लाने के लिए लेकर भी आओ तुमको जमाई हो क्या तुम हमारे यहाँ के फोन तुम्हारा गुम हुआ है तो तुम आओगे ना हम थोड़ी ना आएंगे तुम्हारे पास फोन लेकर अभी फोन काटो फालतू की बातें बंद करो इतनी लम्बी बात करने की ज़रूरत नहीं है फोन गुम गया है हमारे को जो दो फोन मिले हुए हैं हम ने तुम्हें जाँच के लिए बता दिया है आगे इधर जाँच कर लो अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे पास रख लो और तुम्हारा नहीं है तो देख लो ठीक है ना और बार बार माथा फोड़ी मत करो एफ आई आर करें है ई एम आई नम्बर लेकर आओ फिर उसके बाद बात करेंगे उसके बिना काम नहीं होता है सरकारी काम है समझे ना ऊपर नीचे देखना पड़ता है ऐसे थोड़ी ना किसी का भी फोन पकड़ के तुमको पकड़ा देंगे जाँच करनी पड़ती है ई एम आई नम्बर देखना पड़ता है फोन का कलर देखना पड़ता है तुम्हारा है की नहीं है सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी ना ऐसा मत बोलो कि तीन दिन बाद आया हूँ चार दिन बाद आ जाऊँगा अभी तक आपने कार्यवाही नहीं की कार्यवाही यहाँ पर सब हो रही हैं हमारे अधिकारी सब जाँच कर रहे अभी दो दिन से मतलब कोई फोन ढूंढते रहेंगे क्या और कोई काम नहीं है हमारे को पुलिस के पास और भी कईं तरह के काम होते हैं छानबीन हम लोग कर रहे हैं छानबीन के अंदर जो भी मिलेगा जाँच होगी उसके अंदर जो भी मिलेगा वो आपको बता देंगे